کیا آپ نے کبھی ایسی کتاب پڑھی ہے جس نے آپ کو رلا دیا جی ہاں میں نے وہ کتاب بالکل پڑھی ہے جس نے مجھے واقعی جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور میرے آنکھوں کے اندر آنسو لا دیے وہ کتاب ایسی تھی کہ میں اس کا ترجمہ میں اس کو بیاں نہیں کر سکتا اس کے اندر ایسے ایسے واقعات ایسے ایسے پیش نظر آئے جس کے اندر جس کے اندر بالکل حقیقتاً بیان کیا گیا اور اس کتاب کا نام ہے اللہ کو اپنا بنا لو اس کتاب کے اندر میں نے ایک ایسا واقعہ پڑھا جو حضرت امام احمد ابن حنبل رحمتہ اللہ علیہ پر پیش آیا ظالموں نے ان پر ظلم ڈھایا بہت ان پر سختی کی ان کو مارا پیٹا خوب مارا اور ان سے یہ کہا گیا یا تو تم اپنا ملک چھوڑ دو یا پھر کیا کہتے ہیں اپنے اللہ کو اپنا نہ بنا نہ بناؤ یا تم کلمہ چھوڑ دو لیکن حضرت امام احمد ابن حنبل اللہ کے وہ سچے بندے سچے نیک بندے تھے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں میں اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا اس کے کلمہ کو نہیں چھوڑ سکتا ظالموں نے ان سے یہ کہا اگر تم اپنے رب کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتے اپنے رب کو نہیں چھوڑ سکتے تو ہم تمہیں سو کوڑے کھائیں گے سو کوڑے کھلائیں گے اور اس کے بعد ان کو سو کوڑے مارے گئے ہر کوڑے پر انہوں نے اللہ کا نام لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھتے گئے اس واقعہ نے مجھے اتنا رلایا اتنا رلایا کہ بس میں آپ کو بتا نہیں سکتا